ہلو سر ہم لوگ پانچ آدمی آئے ہیں گھومنے ٹور پہ آیا ہوں تو آپ کے نام سن کے سر آپ کے یو کے ڈھابا نام سن کے آیا ہوں یہاں بریک فاسٹ کرنے کے لیے سر ہمیں چاہیے ہمیں پانچ آدمی کے لیے چاہیے چھولے بھٹوری تاکہ وہ بہت شاندار کوالٹی کا ہو مسئلہ کم کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو تھوڑا سا اسپائسی ہو کھانے میں ٹیسٹی ہو اس طرح سے ہمیں بریک فاسٹ چاہیے سر سر سر ہمیں چھولے بھٹوری چاہیے بریک فاسٹ کے لیے اور سر لنچ کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیز ہوتے ہیں لنچ ڈنر کے لیے کیا کیا میلے سر

مٹن قورمہ چکن قورمہ مل جائے گی سر مٹن قورمہ مل جائے گی اور سر بریانی سر کون سی ہوں گے حیدرآبادی بریانی یا مراد آبادی کون سی مل جائے گی سر سر اور کچھ آئٹم جی سر میٹھے آپ کے پاس کیا آئٹم ہے سر وہ بولیے ہاں تو سر وہ الگ دے دیجیے پھر چھولے بھٹورے کے ساتھ جلیبی اور سر آپ کی دوکان میں ٹھنڈی دہی مل جائے گی سر جی سر اور سر ڈنر کے لیے ایک

ہاں سر آپ کے نام سن کے ہی میں آیا ہوں یہاں جی سر ٹھیک بہتر سر جی سر ڈنر کے لیے ڈنر کے لیے کتنے بجے تک کھلے رہتے ہیں سر رات کو آپ کے دوکان کتنے بجے تک کھلے رہتے ہیں سر جی بہتر ہے سر ابھی جی تھینک یو سر جی سر اوکے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو